मां ठीकु आहियां भेणु तव्हां ॿुधायो आनंद आहे जी जी थी वई अॼु दाल ठाही भिंडियूं ठाहियूं फुलको पापड़ न न ईअं न आहे असांजो माना जीअं हूंदो आहे ॿिनी जो रायो ऐं ठहंदी आहे ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु मूंखे सभु वणंदो आहे कड़ेला बि वणंदा आहिनि तुरियूं बि वणंदियूं आहिनि पेठो बि वणंदो आहे चूरण बि वणंदो आहे जेको मिले जेको जेको चटोरा आहिनि माना जीअण लाइ खाइणु जी जी ज़रूरु ज़रूरु दालि पकवान दालि पकवान नाश्ते में सहुलो थींदो न सुठो थींदो हज़म बि थी वेंदो दालि डबल सैंडविच हले पुड़ी बि हले काई मना थोरी आहे भॻिवान जी दया आहे तव्हांखे जेको वणे जेको सहुलियत पए उहो ठाहियो बसि शुक्रु शुक्रु आहे तव्हां बि कॾहिं अचो असां वटि हा हा हा आहे

हा हा हले न जी जॾहिं मिलो अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे न हले न जितां जितां जी स्पैशिलीटी आहे उहा खाइण बि घुरिजे तॾहिं मौज ईंदी ॿियो ॿुधायो ऐं पंहिंजा बि गॾु हुजनि त वरी मौज ॿी ईंदी आहे न ऐं हुते भुख बि लॻंदी आहे जिते आहे बम्बई जी ज़िंदगी बिज़ी आए हेतिरो न हुन टाइम ते माण्हू हिकु ॻाल्हि पूरी थी करणी पए ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु हिते तव्हांजी मर्ज़ी ऐं असां लाइ सभु ॾींहं साघा आहिनि सभु जॻहि साघियूं आहिनि मिरे खीली मौज करणी आहे ॿियो छा ठीकु आहे जेको ठीकु आहे ठीकु आहे हले न कुझु मना थोरी आहे असांखे सभु खाई सघंदा आहियूं भॻिवान जी दया सां ॿियो ॿुधायो हलो ठीकु सुठो लॻो जॾहिं जॾहिं चओ जॾहिं चओ असां फ्री आहियूं रिटायर्ड आहियूं कुझु वांधो न आहे तव्हां जॾहिं तव्हांखे जीअं सहुलियत पए ठीकु आहे ओके ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु कॾहिं बि ठाहियो अचो वैल्कम आहे तव्हां तव्हां बि घरु अचो ज़रूरु ज़रूरु भेण ज़रूरु ठीकु आहे हा ओके सदा ई सदा ई मिठा खाईंदो या नमकीन खाईंदो हा ठीकु आहे बूंदीअ वारा ओके ओके जय झूलेलाल थैंक्यू थैंक्यू